जि'यां के तुसें पता सारें गी के लाक डाउन लग्गे दा हा पैह्लें लाक डाउन दे दरान असें ई घरा बाह्र नेईं जाह्न दिंदे हे उस बेल्लै बड़ा करोना चला दा हा ते असें सोचेआ के में सोचेआ के किश नमां किश बनाने दी कोशश करदा अ'ऊं कि अपने घर रसोइयै च मतलब मम्मियै कन्नै बी कन्नै मदद होई जानी किश किश नमां सिक्खी ओड़ना में बी जि'यां के मिकी लाक डाउन कशा पैह्ले मिकी रुट्टी बनाना नेईं औंदी ही कि अस बाह्र उठी जंदे हे खेढने ई उट्ठी अंदे हे ताईं तुआईं दोस्तें कन्नै अपना टाइम इ'यां वेस्ट करी ओड़दे हे जदूं दा मतलब लाक डाउन होए आ लाक डाउन च अस घरा बाह्र नेईं जान लग्गे करोना बिच उ'नें आखेआ कि अपने घर गै रौह्ना ते असें जे बी मतलब अपने मम्मियै कन्नै सिक्खेआ में रुट्टी बनानी उ'नें मतलब जि'यां के चौ चौल बनाना सिक्खे फुलके बनाना सिक्खे फुलके बनाना सिक्खे पैह्लें मेरे शा फुलके जेह्के ओह् शैल नेईं बनदे हे फ्ही मी उ'नें सिखाया कि इ'नें फुलके गी कि'यां बनांदे जां होर बाकी होर कोई पलाऽ पलू आई गे जां साढ़ी खिचड़ी आई होर अ'ऊं नमां नमें जरूर मतलब किश ना किश के कोशश करदा रौह्न्ना कि किश नमां गै नमां सिक्खना घर बेही री इयां बैह्ल्ले कोई किश नेईं लभदा तां सोचेआ कि चलो अपने रसोई ऐ च किश नमां बनाने दी कोशश करदे ने तां असें जि'यां के होर असें म मीट बनाना सिक्खेआ में पैह्ले कि मिकी उस शा पैह्लें ओह्दी मतलब जेह्की ओह् ओह्दी जेह्ड़ी तरी होंदी ओह् बनाना नेईं औंदी ही मेरे भापा ओह् बी मिगी सखाई कि इ'यां इ'यां पैह्लें उस्सी इ'यां मतलब किश किश केह् केह् ओह्दे च पौंदा ओह् इ'यां इ'यां पांदे तां असें ओह् सिक्खेआ होर बाकी असें ई हून मिकी अपने अपने मतलब अपनी तरफ दा सारा किश रुट्टी बनाना आई लैंदी अ'ऊं जेह्का हून अपने कालेज पढ़दा उधमपुर ते हून रुट्टी में आपूं बनाना पौंदी सारा रुट्टी आपूं बनांदा अ'ऊं सबेरे आह्ले दिनै आह्ली शामीं आह्ली ते सारी रुट्टी हून आपूं बनाई लैंदा